उंदा नां गीता सिंह् और बी हा और मिगी डोगरी दियां क्हानियां बड़ी बड़ी पसंद ना में तुसेंगी पता पढ़दा गै रौहन्ना होन्नां निर्मोही होरें बी शैल शैल लिखी दियां ना ते में उत्थै बी जन्ना होन्ना उंदी जगह ते फ्ही उत्थै असें उंदे कन्नै मिले बी हां बड़ी बारी ते उनें मिगी दो त्रै गल्लां बी सनाइयां हियां कि इयां इयां अ ऊं लिखना होन्ना क्हानियां अऊं बी गेआ उंदे कोल बड़ीं बारी मे सनाइयां मिगी स्हेई स्हेई क्हानियां आक्खन लगे इक क्हानी सनाई ही उनें मिगी डोगरी दी कि तांई पढ़दे रौहना पढ़दे रौहना मतलब कि पढ़दे कियां दिमाग कियां लाना पढ़ने गी ओह बी बड़ी शैल क्हानी ही उंदी ते दौ त्रै क्हानियां और लिखियां उनें फिरने आहली लिखियां हियां और मतलब बिजनस दे बारे च लिखेआ हा होऱ बी त्रै चार चीजां दे ओह् सुनी गै सकने हा हून उनें फ्ही पूरे ग्रां दे स्हाबे बी लिखी दी ग्रां शैहर बडे़ चीजें गी ओह् कीते दा उनें अलग अलग कीते दा ते अलग अलग करियै उनें पूरा सेट कीता फ्ही उनें आखेआ केह् हून ते कम्म बनी गेदा ते अज्ज फ्ही चला दा बी एह् कन्नै कन्नै ते औंदा रौहंदा बिच बारे दे अऊं बी बड़ी बार चक्कर लाया उंदे कन्नै क्हानियां दिक्खने गी लेने गी मतलब कि उंदी कताबां बी हैन त्रै चार निकली दियां ओह् बी बड़ी शैल शैल कड्ढी दियां उनें हून उनेंगी पिच्छै जेह् गबर्नर आबर्ड बी थ्होआ मतलब राष्टपति आबर्ड दिता उनेंगी ते हून प्रधानमंत्री कोल बी गेदे हे ओह् प्रधान मंत्री ने बी आबर्ड दित्ता उसी उंदी बड़ी ज्यादा बाकबी ऐ ते उंआ बी उंहेगी बड़ा ओह् थ्होए दा ते असेंबी उंदे कन्नै शैल बनाइयै रक्खी दी ते चला दा पोइमा लिखदे रौंहदे ओह् क्हानियां बडियां शैल लिखदे ना पोइटरियां बड़ी शैल लिखदे न ओह् ते लिखा ने अस बी शैल ना अबा दी बी शैल ऐ ते पढ़ने च उंदी क्हानी पढ़ने च बड़ा मजा आई जंदा इक क्हानी ही के शेरे शैर शैरे आहली क्हानी ही क्हानी मिगी चैता नेईं ऐ नेईं ते क्हानी बड़ी शैल ही ओह् ते उनें उपने ग्रां दे बारे च लिखेआ पैंथल ते इक और है मेरे नाना और छजु राम खयोरिया उनें उंदे बारे च बी लिखेआ बड़ा शैल उंदी पूरी क्हानी लिखी उनें पूरे शैल करियै बड़ी शैल शैल क्हानियां लिखदे ना ओह् ते ओह् फ्ही जम्मू गेदे इक बारी मेरे कन्नै गड्डी उप्पर उनें जंदे जंदे मिगी त्रै चार क्हानियां सनाई ओड़ियां क्हानी सुनने गी फिह् मजा बड़ा आया हून बड़ा चिर होआ मिगी लब्भे देओह् हून ते बजुर्ग बी होई दे ओह् घर उंदे इयै पैंथल गै हे ना चला दी क्हानी हां फ्ही गे त्रै चार बारी अस मजा आई गेआ पर फ्ही उनें पता नेईं केह् होआ नुआढ़े बाद ओह् घट्ट गै आए पैंथल फ्ही उधमपुर गै रेह् फ्ही नुआढ़े बाद फिरदे रेह् अस असें फ्ही पढ़नियां क्हानियां उदियां नेईं नेईं करदे इक सौ बीह् इक सौ त्रीह् कताब कड्ढी ओड़ी दी होनी उनें अपनी बड़ी शैल शैल चला दी क्हानी साढ़ी बी ते उंदी बी चलदा रौंहदा टैंम पास होंदा रौंहदा हून इत्थै भंग लग्गी दी भंग भंग दे बारे नुक्सान आक्खे हे उनें फाय्दे बड़े नुक्सान ना न्हाड़े बड़े फायदे न त्रै चार चीजां दस्सियां उनें अबा फायदा होआ असेंगी नुआढ़ा एह् नेई है नेईं होआ फ्यादा बड़ा होआ फायदा कढदे रेह अस कदें कबार नेईं बी होंदा कदें कवार होई बी जंदा ओह् बी गल्ल ऐ सिद्धे सिद्धे मतलब कि बड़े शैल ना गल्ल बात करने च बी शैल ना कोई आकड़ औकड़ नेईं कोई कक्ख नेई